जुनारफोरनि बेसेन जेन'बा जुनारफोरनि बेसेन होन्नाय खोथायाव दाउ बोरमा अमा मोसौ बे बायदिनो दाउनि दाउनि बेसेन दाउनि बेसेना जाहैबाय गेदेदखौ लानानै दाम आरो गोरलैखौ लानानै दाम दाउनि बेसेना ओरैनो गोरलैहाय मालाबा देरस'नि फानो मालाबा थिनसनि आमफ्राइ दा बे दाउखौ आङो बेंटल हाथाइआव फानफैयो बा आंनाव गैयाला आङो बायनानै लाङो अमायाखौबो बेंटल हाथायाव बायनानै लाङो बेबायदिनो अमा मासे बेंटल हाथाइनिफ्राइ बायनानै लांबाय आं बुन्दि बे अमानि बेसेना जाहैबाय माब्लाबा सारि हाजार मालाबा बेबायदिनो फन्द्रस' दुइ हाजार बेबायदि बेसेन अमाफोरनि बेसेना बेबायदिनो अमा मासे बुन्दि बायना लांनानै बेखौ बिमा खालामबाय आं बिमा खालामनानै बिनि फिसाफोरखौ बेंटल हाथाइआव फानफैयो मालाबा अमा मासेआव दुइ हाजार आराइ हाजार बेबायदि बेसेनाव फाननो हायो आरो अमाफोरखौ दा अमा फिसा फाननाय दा बोरमा बोरमानि गेजेरावबो बेबायदिनो मालाबा बोरमा मासे बायना लांबाय बे बोरमा मासे बायना लांनायाव भाइसस'नि बायना लांबाय आं भाइसस'नि बायनानै लांनानै बेबायदिनो फान्थि फेदेरबाय फेदेरनानै फिसा मोनबाय दा बे फिसाया फान्था फान्थाया फान्था फिसायाखौ फानहरबाय आङो टिन हाजारनि बोरमा फिसायाखौ फानहरबाय टिन हाजारनि बेबायदिनो दा बेजोंनो नखरफोरखौ खांनो गोनां जायो बे दाउ लानानै बोरमा लानानै अमा लानानै बेफोरखौ फानानै नखरखौ खांनो गोनां जायो दा मोसौ मोसौआबो बेबायदिनो बायनो गोनां बायनानै बायनानै बेबायदिनो दामब्रि बायबाय दामब्रि बायनानै फसंबाय दा फिसा मोनबाय बेबायदिनो मोसौआ दामब्रिआ गैयालाबो बार' हाजार फन्द्र हाजार बेफोरबायदि दामनि बायनानै फुसिनो गोनां जायो जेन'बा फिसा मोनबाय बे फिसाया दस हाजार फानजानाय जाबाय बेबायदिनो मोसौ बोरमा फानानै नखर खांनो गोनां जायो नखर खांनो गोनां जायो बोरमा मोसौ बेफोरबायदिखौ लानानै फिसिनानै फान्नानै नखरखौ खाङो फिसाफोरखौ फिसाफोरखौ फोरोंनो गोनां जायो बेफोरबायदि जों जुनारफोरखौ लानानै बेबायदिनो मोसौ बिमा बा बोरमा बिमा बा अमा बिमा लानानै बेफोरनि फिसाफोरखौ फान्नानै नखरखौ खांनो हायो आरो बेबायदिनो थाखाफोरखौ आर्जिनो हायो आरो दा बेफोरबायदि जोंनो थाखाफोरखौ आर्जिनानै दोन्नो हायो नखरफोरखौ खांनो हायो बे बोरमा फिसा फान्नायजों मोसौ फिसा फान्नायजों अमा फिसा फान्नायजों नखरखौ खांनो बा थाखाफोरखौ आर्जिनानै दोन्नो हायो आरो बेफोर बायदिनो गोबां उफुखार होयो मोसौ बोरमा दाउ अमा जोङो बे दाउ अमा बोरमा फिसिनायजोंनो नखरफ्रा उफुखार मोनो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो बेबायदिनो गोबाङा थाखाफोरखौ आर्जिनानै दोननो हायो दा आंनो नखर खांनायलाय नखर खांनायाव नखर खांनायाव बेबायदिनो गोबां थाखा नांगौ जानायाव बिदिनो खरसा खालामनो गोनां जायो खरसा खालामो गोबां नखर जानायाव गोबां खरसा बरसा दङ बिनिखायनो अमा फिसा फान्नाय बोरमा फान्नाय दाउ फान्नाय बेफोरबायदिजोंनो नखरखौ खाङो नखरखौ फोथाङो आरो बेबायदि आबादनि समान बे बोरमाया दाउ अमाया बेफोर जों मानसिनि थाखाय गोनां जों मानसिनि थाखाय गोनां बेफोर बुस्थुफ्रा बिनिखायनो जोंनि नखरफ्राव बयनिबो नखराव दाउ अमा बोरमाया थायो बे दाउ अमा बोरमा लानानै नखरफोरखौ जोंनि नखरफोरखौ मोजाङैनो फोथांबोनो हायो आरो फोथांनानै लाखिनो हायो बेबायदिनो बेफोरो बेसेन गोनां बुस्थु बेफोर बायदिनो बेसेना जाहैबाय दाउनि बेसेन किजिआव माब्लाबा साराइ टिनश' माब्लाबा सारिस' आरो अमानि बेसेना जाहैबाय किजिआव टिनस' बेबायदिनो जोङो फेदेरनानै फानोब्ला जोंहा मोनो